मधुबनीकेँ जे विकास छै से मधुबनीमे पहिले एते किछु नहि छलए हन फेर धीरे धीरे एहि मे विकास भेल पहिले मधुबनी मधुबनीमे जे भाषा छै बहुत मधुर छै बहुत मधुर सब छै तै मऽ हिनकर नाम मधुबनी पड़लै आ बहुते एहिमे विकास भेल पहिले एते विकास सब नहि छलए हन लेकिन आब कारोबार सब किछु मधुबनी एगो हमरा सबकेँ प्रसिद्ध गाँवके नाम भऽ गेल जिला भऽ गेल हमर सबकेँ मधुबनी जे छै से जिलो पड़ैत अछि हमर सबकेँ गाँव जे छै मिथिलाके आओर मधुबनी जे मेन बात छै ओ मिथिलामे पड़ैत अछि ओ मिथिलाकेँ एगो क्षेत्र छियै मधुबनी